योगमे कम से कम एक घण्टा समय लगैया हमरा आओर एक घण्टा सॅं लऽ के डेढ़ घण्टा तक समय दै छियै योगाभ्यासमे आओर घरमे जाजिम बिछा दै छियै ओहिठाम एकटा घरमे जाजिम बिछाके अपन आओर ओहिठाम योगाभ्यास केलहुँ अपन आओर एक से डेढ़ घण्टा हम केलहुँ निश्चिन्तमे एकान्तमे जे किनको से कोनो बातचीत नहि आओर शान्ति रुपसे हम योगाभ्यास करै छी एक से डेढ़ घण्टा तक हम केलहुँ आओर ओहिसॅं हमर शरीर स्वस्थ्य रहैया आओर हम नीक बुझै छी ओकरा आओर हम आओर फुर्ति हमरा शरीरमे सेहो आबि गेल आओर कोनो काज करयमे हम अस्काताई नहि छी करै छी डेली हम एक सॅं डेढ़ घण्टा घरमे निश्चिन्त रुपसँ एकान्तमे करै छी